जीवन में लोग कई प्रकार की कला जानते हैं जैसे कुछ लोग चित्र हो गया चित्रकारी करते हैं जिससे वो अपना काफ़ी टाइम उसमें गुजारते उसकी वजह से उनका दिमाग भी शांत रहता है और उनके यहाँ एक अलग ही टैलेंट होता है जिससे वो और भी आगे रोजगार प्राप्त कर सकते कई लोग शौक के लिए भी पैंटिंग करते है चित्र बनाते हैं जिससे वो दिखाते हैं मेरे को ये करना आता है ऐसा होता और कोई लोगों के डांसिंग वगैरह करते हैं जिनकी होबी होती है उनको नाचना पसंद होता है वो डांस करते हैं एक अच्छी जगह परफॉर्म करते हैं और खुद के जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इसका यूज लेते हैं काफ़ी लोगों को ये सिंगिंग वगैरह पसंद होती है फिर वो गाना पसंद करते हैं कई बड़ी बड़ी स्टेज वगैरह स्टेज शो में गाते हैं और इसकी वजह से उन्हें रोजगार भी मिलता है और उनके जीवन यापन में भी आसानी होती है ऐसे ही जैसे सोनार होता है वो ज्वेलरी को बनता है उसकी वजह से वो एक आर्ट कला भी प्रदान कर रहा है और उसकी वजह से उसकी कमाई भी होती है जीवन यापन भी होता है और ये उसका एक शौक भी हो गया पैसों का तरीका भी हो गया कमाने का रोजगार भी हो गया जीवन यापन में भी आसानी होती है